आप सोना ज्वेलर्स के दुकानदार हैं तो अब सोना का क्या रेट है अब तो भरी का बहुत कम चलता है अब तो ग्रामे में न लोग खरीदता है सात हजार का एक सेट दस ग्राम अच्छा तो हमको हमको हमको एक टीका छै से सिकड़ी और एक कान का फूल और एक अँगूठी बनवाना है कम से कम कितना सोना में हो जाएगा एक दस ग्राम आ आपका आ फूल में हाँ अच्छा अब अथी हम जौन भार ई और अथी इसमें दोनों में रेट का अब सत्तर हज़ार और साठ हज़ार औ अंतर ऐं औ औ औ अच्छा तब उसमें कुछ कम बेस भी होगा अच्छा आ चाँदी का क्या रेट है अड़तालीस क्या पैंतालीस हैलो छ छः सौ रुपये ग्राम छः सौ रुपये दस ग्राम दस ग्राम छः सौ रुपया औ हमको तब चाँदी में पायल उयल यही सब लेंगे डेढ़ डेढ़ सौ ग्राम तब लेबे करेंगे न वही न तो दस भर में तो दस माने दस भर का से ही दस ग्राम सै ग्राम तो होइये गया ओ त उसमें भी कुछ कम बेस होगा और ओ आ सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए कि दाम जो हो थोड़ा कम और बेसी सोना कै कैरेट दीजिएगा बाईस कैरेंट उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी अच्छा हाँ हाँ ओ हॉलम हॉलमार्क तब तो ठीके है आब